नमस्ते आइए दीदी

जी मैम सब मिल पाएगा आप मुझे बताएं कि आपको तीन दिन के लिए लॉन बुक करना है न मैंने नोट किया जैसे आपने जो जो बताया

जी मैम तो आपका बजट कितना है

जी मैम रुपए मैं बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर जो है वो एक ही दिन का किराया चालीस हज़ार रुपए है लॉन का जो आप तीन दिन बोल रहे हैं तो आपका तो यही एक लाख बीस हज़ार हो गया मैडम तो आप थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दस बीस लाख के लिए

जी मैम तो मैं तीन दिन के लिए लॉन बुक करवा दे रही हूँ और मैम जो खाना है वो तो रहेगा उसी में लेकिन आपको ही उसका मेन्यू जो है वह आपको ही बताना पड़ेगा कि आपको शादी में क्या क्या रखना है और मैम बाकि जो हल्दी सन हल्दी के लिए जो है वो मेरी तरफ़ से रहेगा पूरा डेकोरेशन आपको गार्डन भी अच्छा मिल जाएगा और उसकी थीम रहेगी येल्लो सभी लोग जैसे मेहंदी ये सॉरी हल्दी के लिए आएंगे तो येल्लो ड्रेस में आएंगे सभी लोग और हाँ जब आपका मेहंदी संगीत स्टार्ट होगा पहले मेहंदी संगीत करवाएंगे हम उसके बाद में फिर हल्दी करवाएंगे तो जब आप हल्दी में आएंगे तो सबके लिए ग्रीन ड्रेस रहेगा हमारे यहाँ थीम ही है मैडम आपको ये भी करना पड़ेगा उसके बाद डेकोरेशन हमारे यहाँ से मिलेगा आपको और खाने का मेन्यू आप डिसाइड करके देंगे कि आपको खाने में क्या क्या रखना है अगर आप ज़्यादा खाने की डिश रखेंगे मैडम तो आपको उसमें ज़्यादा चार्ज लग जाएगा क्योंकि जैसे दाल चावल दो प्रकार की सब्ज़ी ये हम जब लॉन लॉन बुक करवाते हैं आपका तो यह खाना जो है वो हम इतना ही दे पाते हैं इसके आगे सर आप जैसे बोलेगें कुछ मीठे में एक दो आइटम रखना है या नॉन वेज आपको रखना है तो फिर इसका चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा मैडम ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा मैडम तो मैं तीन दिन के लिए लॉन बुक कर दे रही हूँ आप मुझे फोनपे में डाल देना या कैश भेज देना ठीक है मैडम